नमस्कार मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ में रोहित कुमार ऐ मेरे पिता हुंदा नांऽ नां' बोध राज ऐ में तुसेंगी दस्सना चाह्न्नां कि उधमपुर बिच केईं लोकल फैक्टरियां न

टाइलां बगैरा बनदियां न टाइलां बगैरा बनदियां ते हू'न उं'दे जुस्से च लाया जंदा ते इत्थें केईं चाल्ली दे टुरिस्ट स्पॉट बी है'न जियां तुसेंगी अं'ऊ आक्खना चाह्ना की जे साढ़े साढ़े उधमपुरै च जेह्ड़ा पत्नीटॉप नांऽ दी इक्क बड़ी गै शैल घुम्मनै फिरने आह्ली जगह ऐ इत्थें तुसें गी दस्सां की जे पत्नीटॉप इक्क बड़ा टुरिस्ट लोक बड़ी दूरा दूरा औंदे न ते तुसेंगी सनांऽ की जम्मू कश्मीर ते इं'या गै ते इं'या ते एह्

बड़े शैल झरने ते बड़े शैल वॉटरफाल न पानी आह्ले बड़े शैल झरने न जि'यां तुसेंगी दस्सां में कश्मीर च ते में इं'या गेदा निं ऐं पर में ओह्दे बारै च सुने दा ऐ की उत्थें प्रकृति दा पूरा सौंदर्य ऐ इत्थें बड़ी अच्छी की जे सैफरॉन पाया जंदा ऐ एह् दुनियां च बड़ा गै घट्ट पाया जंदा ऐ पर अह् साढ़े जम्मू कश्मीर च पाया जंदा ऐ अं'ऊ तुसेंगी दस्सना चाह्न्नां के साढ़े जम्मू च जम्मू च टुरिस्ट स्पॉट बड़ा गै स्कोप आह्ला स्कोप आह्ला इत्थे बड़े गै बड़े शैल तुस अपने बिजनेस खोह्ल्ली सकदे न जियां जियां टुरिस्ट बाहर दा ते घुम्मनै गी औंदे गै रौहने न उं'दे रौहने बौहने आस्तै इंतजाम होटल ते खोह्ल्ली सकने न अस होटल खोली सकने न रौहने बौहने आस्तै इंतजाम करी सकने न उं'दे आस्तै रुट्टी पानी दा इंतजाम करी सकदे अं'ऊ तुसेंगी दस्सना चाहन्नां की जे इत्थे बड़ा गै स्कोप बड़ा गै ओह् ऐ